हम पढ़ैत एकसँ लएके दशमा तक पढ़लियै तऽ हमरा सबके नओमामे एगो साइकिल मिललक साइकिल मिलके हमरा बहुत गौरवशाली भेलक ओकरा बाद हम क्रिकेट खेलली ओइमे हमराके बहुत से पुरस्कार मिलल ओहिमे गौरवशाली हम अपना आपके महसूस कयलियै अहि सबसँ बहुत सीख हमरा मिललै कि अपना जीवनमे बहुत सारा अच्छा काम कयलियै जैसे हमराके इण्टरमे छात्रवृति मिललक तऽ हम बहुत गौरवशाली भेली आओर आओर हमसब पढ़ाइमे कबड्डीमे हमराके पुस्तक एगो मिललै तऽ हम बहुत गौरवशाली भेली अहि सबसँ बहुत अच्छा लगै छै कि हमसब अच्छा काम करबै तऽ अच्छा गौरवशालीवला उपलब्धि हमरा मिलत मिललासँ गार्जियन सबके भी मन खुश होइ छै कि हमर बेटा गौरवशालीवला उपलब्धि प्राप्त करै छियै